इस बार मैंने धनतेरस पर एक गैस स्टोव ख़रीदा था उसको ख़रीदने के लिए पहले मैं मार्केट गई फिर गैस स्टोव वाले दुकान पर गई फिर मैंने दुकानदार से एक अच्छी सी गैस स्टोव मांगी फिर उसने दुकानदार ने एक अच्छी क्वालिटी बता कर गैस स्टोव दिया जिसको मैंने लिया फिर मैं घर पर आई फिर मैंने उसका उपयोग किया वह अच्छा नहीं था अच्छा जल नहीं रहा था अच्छे से काम नहीं कर रहा था फिर मैंने उसको वापस दुकानदार पर ले गई फिर मैंने दुकानदार से बोला भैया आपने मुझे कैसा स्टोव दिया है जो अच्छे से चल नहीं रहा है फिर दुकानदार ने बोला भई मैम मैंने अच्छे से ही दिया था फिर मैंने दुकानदार से बोला भैया यह अच्छा नहीं हैं मुझे अच्छा चाहिए फिर दुकानदार ने मुझसे अच्छा नहीं दिया फिर मैंने दुकानदार से बहस की मैंने बोला में आपके दुकान पर नहीं आउँगी आप अच्छा प्रोडक्ट नहीं देते हैं मुझे अच्छा नहीं लगा मैं आप अबकी आपके दुकान पर नहीं आउँगी मैं किसी और दुकान पर जाऊँगी आप ख़राब प्रोडक्ट देते हैं